हेलो टेम्पूवला छिए अहाँ टेम्पूवला छिए कतना लागलऽ दाम हमरा घुमैलए जेनाइ छै पटना भाड़ा कतना यऽ ओ बहुत टका माँगै छिए यौ घुमैलए जाना छै जाना छै अथी जाना छै बहुत ठिन जाना छै घुमैके लिए हमे टका बहुत माँगै छिए यौ ओसब फेर अपनेसे माँगै छै पचास रुपैआ पचीस ओ ओ एतना एतने भाड़ा छै नहि घुमै ओ ठीक छै तऽ घुमै देबै ने सगठे बढ़िआँसे अच्छा बढ़िआँसे घुमै देबै कोनो भोतला ओतला नहि दिहो ठीक छै डेढ़ सओ ओ ओ ओ एगो टेम्पूवला रेट रहे कम्मे माँगै रहै टेम्पूवला कम्मे माँगै रहै ओ कम्मे माँगै रहै चिड़िआँखाना जाना रहै हमरा घुमैके लिए जाना रहै हँ बोलिऔ जाना हइ घुमैलए हँ

नहि टेम्पुएसे ठीक रहतै ने बससे भीड़ उड़ रहै छै बहुत जादा टेम्पुए

ओ भाड़ा वएह लागै छै ने नहि ई टेम्पूवलाके पूछ हँ ई टेम्पूवलाके पूछै छिए कि ई बोलै छै एतनाके भाड़ा ई बोलै छै एतनाके भाड़ा बहुत बोलै छिए अहाँ बहुत जादा बोलै छिए टेम्पू भाड़ा ओ ओ ठिके छै तब